ग्रामीण ग्रामीण शिक्षण और शहर शिक्षण दोनों में बहुत अंतर है जैसे कि गाँव में पढ़ाई सरकारी इस्कूल सब जो होता है उसमें पढ़ाई अच्छे से कराया नहीं जाता है और ना ही उसमें कोई टीचर टाइम बाय टाइम आते हैं जैसे कि हम लोग जब हम लोग खुद ही सरकारी इस्कूल से पढ़े हैं तो हम लोग को पता है कि कैसा रहता है एक सरकारी इस्कूल में पढ़ना और ना ही कोई हम लोग जब पढ़ते थे तब ना ही कोई मैथ के टीसर आते मैथ के मास्टर्स साहब आते थे और ना ही कोई हिंदी हिंदी कभी कभी पढ़ाया जाता था अटेंडेंस हुआ दस मिनट हिंदी पढ़ाया जाता था उसके बाद आप बैठ जाइए उसके बाद एक डेढ़ घंटा होगा फिर सर आएँगे और सर आएँगे और फिर उसके बाद फिर सर आते थे बैठते थे उसके बाद फिर एक घंटा होगा सर आ गए बस मिलें हाँ खड़े हो जाओ सब सब खड़ा हो जाता था उसके बाद फिर बैठो और फिर कि फिर उसके बाद फिर आधा घंटा या एक घंटा हो जाता था और उसका बाद हम लोग का छुट्टी हो जाता था यानी टिफिन होता था फिर टिफिन के बाद इंग्लिश और संस्कृत या सोशल साइंस समाज विज्ञान सबका टायम रहता था तो एक सीधी सी बात हम बताते तो वहाँ पे ऐसा रहता था कि ना ही कभी हिंदी पढ़ाया जाए गया हम लोग को और हिंदी के साथ हिंदी हाँ नहीं हिंदी पढ़ाया गया ना ही सोशल साइंस के जो सर आते थे उनका तो सर सबका नामों नहीं पता है अभी कौन सर पढ़ाते थे कौन पैसा उठाते थे सरकारी इस्कूल में और संस्कृत का तो बात ही छोड़िए टीचर नहीं आया इंग्लिश का भी नहीं इंग्लिश का भी कही पढ़ाते हम लोग तो किताब नहीं वो यानी हम लोग का किताब नहीं खोलवाते थे इस्कूल में जो हाँ आपको घरे पर पढ़ना कोचिंग करिए उसके बाद आप पढ़िए तो ऐसे होता था शहर में ऐसा रहता है कि शहर में सरकारी इस्कूल में होता है कि पूरा आपको जितना इंग्लिश इस्कूल में यानी सुविधा मिलता है उस उतना सरकारी में भी मिल जाता है और काफ़ी लोग रहते हैं हमारे घर से भी कि शहर में पढ़ते हैं जो जो कि सरकारी इस्कूल में भी पढ़ते हैं तो ना ही उन लोगों का कुछ भी फीस लगता है ना ही कुछ और नहीं और अच्छा से पढ़ाई भी होता है उन लोग का पूरा मैथ पढ़ाया जाता है हिंदी इंग्लिश जितना सब्जेक्ट होता है सबका टीचर आते हैं टायम बाय टायम पढ़ाते हैं उसके बाद उसी इस्कूल में अब चाहे तो कोचिंग कर सकते हैं वो भी फ्री में करवाते हैं उन लोग को तो ऐसा रहता है हम लोग गाँव में हैं तो गाँव में ना ही पढ़ाया जाता है कुछ हम लोग का कोचिंंग भी करने जाते थे तो कोचिंग कहीं वो यानी कभी इंग्लिश विंग्लिश तो कहीं कभी पढ़ाते नहीं थे सर टीचर सब ना ही मैथ मैथ भी नहीं पढ़ाते थे जल्दी लेकिन कोंचिग उसके लिए कोचिंग करना पड़ता था और शहर में ऐसा है कि शहर में तो कोई आप कोचिंग शहर में सरकारी इस्कूल जो रहता है उसमें आप कोचिंग वोचिंग का छोड़िए वहीं पे सरकारी इस्कूल में अपना अच्छा से पढ़ाया जाता है पूरा जितना जो जो सब्जेक्ट रहता है उस सबका पढ़ाया जाता है और बस यही इतना ही रहता है और ये ही इसी सबके चक्कर में गाँव के लोग पीछे रह जाते हैं और शहर के लोग आगे बढ़ते हैं जो कि सरकारी और हिंदी दोनों में अंतर रहता है